इक स्विमिंग होंदी कि अस मतलव कुसै गी नदी दी चरणों जां अस कुदै करनें आं ते इक होंदी जियां स्विमिंग पूल च करनी इंदे दोनें च थोह्ड़ा फर्क ऐ ओह् एह् फर्क ऐ कि जेह्ड़ा पूल होंदा ऐ उत्थें सिद्दी सिध्दी तुसें तरीके कन्नैं करनी ऐ बट जित्थें अगर तुस कुतै नदी च करा दे ओ कुतै अग्गैं पिच्छें करा दे ओ उत्थें तुस इयां करदे ओ पूल च करदे ओ ते तुस थोह्ड़ा प्रोफैशनल तरीके कन्नैं करदे ओ एह् चीज़ होंदी ऐ एह् फर्क होंदा ऐ ते कुश इयां बी होंदा ऐ जियां कुश इयां स्विमिंग करदे न कुश एह् बी करदे न कि जियां एह् नी दिखदे कि अग्गैं पिच्छें आह्ला बंदा बी करा दा ऐ ते जियां हत्थ पैर मारदे न ते एह् बी दिक्खनां चाही दा कि जेह्ड़ा बिच्च डिफ्रैंस ऐ एह् डिस्टैंस जेह्ड़ा मेंटेन करियै रक्खना चाही दा कि दुऐ बंदे आस्तै बी जगाह् होनीं चाही दी ऐ कि एह् बी चीज़ ध्यान रक्खनी सिर्फ एह् नी सोचनां कि असैं गै सिर्फ स्विमिंग करनी ऐं कन्नें आह्ला बंदा बी करा दा होंदा ऐ ओह्दे आस्तै बी इक प्रापर जगाह् होनीं चाही दी ऐ जियां हत्थ कन्नैं ते पैरे कन्नैं अस मतलव करनें आं हैंड़ मूवमैंट होंदी ऐ ते लैग दी बी जियां मूवमैंट होंदी ऐ ओह्दे आस्तै थोह्ड़ी जेही जगाह् चाही दी होंदी ऐ ते ओह्दे आस्तै तुसैं इक प्रापर डिसटैंस मेनटेन करियै रक्खनां चाही दी ऐ ते इक एह् ऐ ते दुआ एह् ऐ कि पानी दा इक जेह्ड़ी डर ऐ ओह् डर इयां गै खत्म होगा ओह् आखदे ना जियां डर के आगे जीत ऐ जियां ते उऐ चीज़ ऐ कि डर दे अग्गैं जीत ऐ ते ओह् इयां ऐ कि अगर पानी कन्नैं तुहानू डर लगदा ऐ ते फिर ते तोआनू स्बिमिंग जरूर करनी चाही दी ऐ कि तुहानू डर लगदा ऐ केयोंकि जिन्नी देर तुस उस चीज़ गी फेस नी करगे तुआढ़ा डर अपनी जगाह् ही रौह्नां कदैं नी तुस उसी ओवरकम करी सकदे अगर तुसैं पानी ता डर ऐ ओह् फोबिया ऐ आई थिंक इसी हाईड्रोफोविया आखदे न अगर इस फोबियां गी ओवरकम करनां तुसें इस तों उप्पर निकलनां ऐं तां ओह्दे आस्तै सब तों अच्छी चीज़ इयो ऐ कि तुस पैह्लें कोई पूल च जाओ जेह्दी डैप्थ ऐ जेह्दी गैह्राई घट्ट होऐ थे फिर फिर तुस अग्गैं अग्गैं सिक्खो ते फिर डैप्थ जादै आह्ले च बी तुस जाओ अग्गैं अग्गैं इयां ते इंसान सिखदा ऐ अग्गैं अग्गैं निक्की चीज़ कोलूं सिखदी ऐ फिर स्टैप बाई स्टैप तुस उसी करदे जंदे हो अग्गैं अग्गैं साढ़े जियां रिश्तेदार न उंदे घर बी स्विमिंग पूल ऐ ते मतलव जियां है ते निक्का ही ऐ पूल फिर बी जानें च डर लगदा ऐ कि पैह्लें सोचदे होंदे हे जियां कि कि नेंई करी सकदे पर जिसलै सिक्खी लैओ ते फिर कोई चाहे पंज फुट्ट दी डैप्थ होए अट्ठ दी होऐ जां पज़ांह् दी होऐ फिर इक्को जेही चीज़ लगदी ऐ जिसलै तुस इक्को चीज़ गी तुस सिक्खी लैओ ते तरीके कन्नैं प्रापर्ली सिक्खी लैओ फिर ओह् चीज़ मैटर नी करदी कि उसदी डैप्थ किन्नी ऐ जिसलै तुसें इक बारी ओह् चीज़ सिक्खी लेई ओह् जेह्ड़ा डर ऐ तुसैं ओवरकम करी लेआ ते फिर ओह्दे बाद ओह् चीज़ बिल्कुल मायनें नी रखदी कि तुस नदी च करा दे पूल च करा दे भामें कुसै समुन्दर च करा दे जेह्ड़ा बंदा ऐक्सपिरिंसड होंदा ऐ जेह्ड़ा ऐक्सप्रट होई जंदा किसे चीज़ च ते फिर केह्ड़ी जगाह् च करा दा ऐ ते बाकी एह् ऐ कि जेह्ड़ी कमर्शियल स्विमिंग होंदी ऐ ते ट्रडिशनल स्विमिंग होंदी ऐ ओह्दे च इयै फर्क होंदा ऐ कि मतलव ट्रडिशनल गी अस कियां बी करी लैन्ने आं ते जेह्ड़ी कमर्शियल होंदी ऐ ओह्दे च साह्नू कुश प्रापर उंदे रूलस नै साह्नू फालो करनें पौंदे नै कुश इंस्ट्रक्शनस फालो करनियां पौंदियां नैं ते एह् तुआढ़ा डिफ्रैंस होंदा ऐ ते ट्रडिशनली बंदा कियां बी करी लैंदा ऐ ठीक ऐ कोई नी दिक्खा दा जां कुश बी ऐ कि जेह्ड़े कमर्शली असैं तुसैं कोई चीज़ करनी ऐ फिर असैं प्रापर इक स्विमिंग ट्रंकस बी पाए दे होनें चाही दे कास्चिमस प्राप्स होनें चाही दे असैं अक्खीं च बी जेह्ड़े स्विमिंग गेयरस होंदे नै कन्न बी कलोज़ करनें आस्तै जेह्ड़े बडस टाईप होंदे न कि पानी नी चली जाए तुआढ़े कन्न बिच्च माउथ च बी लोग पांदे न आईज च बी लोग पैांदे नै कैप बड़ी इंपार्टैंट ऐ सविमिंग कैप कि के जेह्का पूल दा पानी होंदा ऐ ओह् गंदा होंदा ऐ बालें च फिर प्रावलम होई जंदी ऐ इचिंग होई जंदी ऐ ते एह् सारी चीज़ें दा ध्यान रक्खना पौंदा ऐ मतलव कि जिसलै तुस स्विमिंग करी लैओ ओह्दै बाद बी न्हाना बड़ा जरूरी होई जंदा ऐ कि के मतलव जिन्नें बी तुआढ़ी बाड्डी च कैमिकल लग्गे दे होंदे न ओह् बी कड्ढने बड़े जरूरी होई जंदे न ते बाकी रेही गल्ल कि स्विमिंग रिवर च करनां पसंद ऐ जां समुंन्दर च जां कुदै पूल च में पर्सनली अगर आक्खां में ते मिगी पूल च बी करनां पसंद ऐ ते नदी च बी करनां बड़ा पसंद ऐ पर नदी दा थोह्ड़ा जा इयां लगदा ऐ कि पानी गंदा ऐ थोह्ड़ा जा ते उत्थें मतलव कोई बी आईयै जेह्ड़े पशू होंदे न मतलव जानवर होंदे न ओह् बी आई जंदे न ते ओह् फिर मिगी अच्छा हाईजिनिक नी लगदा ऐ ते स्विमिंग पूल साफ सुथरा उस्सै हिसाव कन्नैं जां कुसै होटल च चली जाओ जां कुतै चली जाओ ते ओह् लगदा ऐ कि बड़ा इयां रिलैक्सड जेहा लगदा ऐ कि हां तुस अगर बूल च स्विमिंग ना बी करो थोह्ड़ी देर बेही गै जाओ पानी च ते ओह् बी इक बड़ी रिलैक्सिंग जेही चीज़ लगदी ऐ ते एह् बी लगदा ऐ कि इक साफ सुथरी जेही जगाह् च बैठे दे आं ते अज्ज कल हर बंदा बड़ा कांशियस ऐ हाईजीनस दा बड़ा सोचदा सफाई दे बारे च ते बस इयां लगदा ऐ नेंई ठीक ऐ पूल मतलव अज़्ज बैट्टर मतलव मेरे हिसाव कन्नैं कि पूल हमेशा बैट्टर ऐ तुहानू पता ऐ कि अज्ज कल नदी नालें दी केह् हालत ऐ कोई सफाई नी ऐ कुश मेन्टेनैंस नी ऐ कोई कुश नी ऐ ते पूल च मीगी लगदा ऐ बि सविमिंग बैट्टर ऐ ते मिगी एह् चीज़ मतलव जादा अच्छी लगदी ऐ